ہلو اجی كار میكنک بول رہے ہیں آپ كار درست كروانا تھا كار كے اگلے پہیے میں كچھ آوازیں آ رہی ہیں اور كار پاركنگ لائٹ میں كیا نام ہے دقت ہیں ایسا تو مجھے احساس نہیں ہیں اور بھی بہت اور بھی اور بھی بہت سارے كام كروانے ہیں ابھی تو دیكھا نہیں پر آواز آ رہی ہیں کھٹ کی كچھ آواز آ رہی ہے اس میں اچھا سے ہوگا یا ایسے ہی ہو جائے گا دوبارہ اگر یہ پھر دقت نہ آ جائے اجی بہت سارے لوگوں كے پاس كروایا پر ٹھیک نہیں ہو رہی ہے آواز آ ہی رہی ہے بار بار

ایک بار ٹھیک ہو گیا تو ہمیشہ آپ كے یہاں ہی كام كروائیں گے اجی موقع تو بس كئی لوگوں كو دیا لیكن كار كا ناس كر دیا آپ بھی كرتے ہیں كام اچھا کوئی دقت نہیں آنی چاہیے پہیے کے اندر دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے لائٹ وغیرہ جو خراب ہیں وہ بھی درست ہو جانی چاہیے